जोंनि न'आव माबा फुजा खामनु नागिरनायमोन बेयाव मा मा जुगारपाति नांगौ बिनि सायाव आं माहाय नोंथांख सोंनु दंमोन आर'

ग्रह'नि फुजा नङा नङा अ बाथौ फुजानिसो माबा अ मंगलबारावनो थांगोन

सम नायनानै फायबानो जागोन दे नोंथाङा सानसे

होमब्ला माब्ला फैगोन थारिखखो होब्ला मोजां जायोमोन आरो मंगलबार मंगलबार सान नायनानै फैब्लानो जागोन

अ नंगौ अ अ जागोन दे आंबो जुगारपाति खामनानै लानि आंबो फुजानि थाखाय जुगार खामनांगोन ना अ अ जागोन दे अ सान अ अ जागोन दे जागोन जागोन जागोन दे गासैबो जुगार खामना दोनगोन दे आं अ जागोन अ अ अ अ जागोन दे अ जागोन दे मा होनदो नङा जागोन दे नोंथाङा नोंथाङा जाय थारिखआव हागोन बे समावनो जागोन आरो अ अ नंगौ अ मिथिखाबाय दे आं गासैबो जुगार खामना लाखिगोन नोंथाङा जेब्ला फैगोन अब्ला फैनाय सिगां आंखो फन खालामब्लानो जायो अ दे मिलायना खेबसे फैब्लानो जागोन दे

दे दे जाबाय दे जाबाय खेबसे फायबानो जागोन दे